हांवें ल्हानपणा पासून गांवांतलें जिवन आनी शहरांतलें जिवन हें दोनीूय पळयलां शहरान रावन सुद्दा म्हाका गांवांतले गांवांत रावपाक हें खूब आवडटा पयल्यान पयलीं म्हणल्यार गांवांतले ते लोक किंवां जॉयंट फॅमिली किंवां संयुक्त जॉयंट फॅमिली हाच्या भितर रावपाक खूब आवडटा कारण लोक सदांच तुज्या खातीर आसता थंय तुजी मदत करपाक तुजो उलोव आयकपाक सगळे लोक बरोबर रावतात एक दुखाचे एकमेकाचे सुूख दूख समजतात एकमेकाच्या सुख दुखान आसतात प्रत्येक सण हो गांवान बरो मोठ्या तरेन साजरो जाता प्रत्येक मोठो आनी बारीक सण हांगा साजरो जाता ते आमचे सुरवातीक पसून व्हडाची पुनव म्हणा कालो म्हणा धालो म्हणा शिगमो म्हणा प्रत्येक सण हो गांवान मोठ्या तरेन साजरो जाता शहरान सुद्दां जाता पण हे एक न्युक्लियर फॅमिली किंवां ल्हान फॅमिली म्हणा तेज्या भितरूच जाता ते लोक अर्बन एरियान लोक आपल्या आपल्या घरांनीच चडशे वावुरता आपल्या आपल्या फ्लॅटांनी आसता व्हडलोसो कनेक्टिविटी जायना ज्या तरेन गांवांत जाता ती अर्बन एरियांत जायना दुसरी गजाल म्हणल्यार गांवांनी गांवान जो निसर्ग शेती म्हणा डोंगर म्हणा निसर्ग म्हणा कुळागर म्हणा हें आमकां पळोवपाक मेळटा ते अनुभव करपाक मेळटा तितून काम करपाक मेळटा मातयेन काम करपाक मेळटा शहरान ते व्हडलेशें पॉसिबल जायना हांगा जागो कमी आसता झाडां कमी आसता झाडां शहरान वचून सोदचीं पडटा फ्रॅश किंवां ताजी हवा फ्रेश एर किंवां ताजी हवा ही आमकां गांवांनी बऱ्या पैकी मेळटली आमचोय गांव आसा आमी जेन्ना गांवान वयता तेन्ना थंय वचप म्हणल्यार सामकें स्वर्ग कशें दिसता